आउटडोर ऐक्टिविटीज़ में ट्रैकिंग मुझे बहुत पसंद है ट्रैकिंग हम बहुत सारी जगहों पर ट्रैकिंग के लिए जा सकते हैं ट्रैकिंग हेल्थ और माइंड के लि बहुत अच्छी होती है दिमाग़ बहुत शाँत हो जाता है टेंशन मुक्त हो जाते हैं घूमने फिरने से बहुत सारा चीज़ें सही हो जाती हैं मूड सही रहता है तो एक्ट आउटडोर ऐक्टिविटीज़ मे ट्रैकिंग मेनली उसके बाद हम क्रिकेट भी खेल सकते हैं और बैडमिंटन हो गया और और अदर गेम जैसे क्रिकेट फ़ुटबॉल वॉलीबॉल आपका बैडमिंटन

और इन सभी का हम बहुत आनंद लेते हैं और मेनली घूमना फिरना ट्रैकिंग बहुत ट्रैकिंग के लिए अच्छे अच्छे जगह बहुत सारी भारत में बहुत सारी ट्रैकिंग के लिए अच्छी अच्छी जगहें हैं हमारे आस पास जैसे पचमढ़ी आपका कान्हा नेशनल पार्क बांधवगढ़ नेशनल पार्क पन्ना यह सभी नेशनल पार्क हैं इनके कोर पर आप ट्रैकिंग के लिए जा सकते हैं और भी बहुत सारी जगहें हैं पहाड़ी इलाक़े जिनमें आप ट्रैकिंग कर सकते हैं और ट्रैकिंग बहुत मज़ेदार होती है इससे हम बहुत आनंद लेते हैं और किरकेट हम बहुत कम खेलते है कभी कभार दोस्त इकट्ठा होकर किरकेट खेलने जाते हैं ऐसे ही फ़ुटबॉल भी बहुत हमारे कुछ दोस्त फ़ुटबॉल खेलते हैं तो उनके साथ फ़ुटबॉल खेलने भी जाते हैं और भी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर हम ट्रैकिंग और बाक़ी सब टाइम पास के लिए ऐक्टिविटीज़ आउटडोर करते रहते हैं